इंटरनेट असांजे ज़िंदगी खे घणो ई सवलो करे छॾियो आहे हा मां ऑनलाइन बैंकिंग खे मथां विश्वास कंदी आहियां अॼुकल्ह असां मोबाइल में हिकु बटन दॿाइण सां ई पैसा हिकु जॻहि खां ॿिए जॻहि ताईं मोकिले सघंदा आहियूं ऐं असांजो क़ीमती वक़्तु बचंदो आहे असांखे बैंक में वञी करे लंबी क़तार में न बीहणो पवंदो आहे अगरि मूंखे वञिणो हूंदो आहे बैंक मां ज़रूरी कमनि लाइ वेंदी आहियां ऐं अगरि मूंखे काई सही करिणी हूंदी आहे तॾहिं वेंदी आहियां